हेलो आप अनुष्का एडवोकेट से बोल रही हैं मुझे एक केस के लिए कुछ बात करना था

मेरा नाम अंजली कुमारी है और मैं यहाँ पर शक्ति नगर से बोल रही हूँ

केस ये है कि एक मर्डर के इल्जाम में मुझे फसाया जा रहा हैं जो कि मैंने किया नहीं है और हाँ और वो मर्डर अभी एक एक से दो दिन हुआ हैं उस मर्डर को हुए जो कि मेरा उस इंसान से कोई वास्ता नहीं है फिर भी उसके लिए मुझे सब फंसा रहे हैं कि मैंने उस इंसान का मर्डर किया हैं ये बात मेरे घर के बगल की है और रात का समय था तो अब उनकी कोई आपसी मैं किसी से लड़ाई हुई होगी या तो पड़ोस होंगे या फिर कोई बाहरी होंगे मुझे पूरी बात तो नहीं पता की बात क्या थी लेकिन जब मर्डर जब हुआ तब अकेले थे घर में और बाहर से कुछ लोग आए हुए थे चार पाँच लोग थे तो वो रात के समय लगभग आठ या नौ बज रहा होगा तब उनके घर में चले गए और मैं मुझे लगा कि शायद उन्होंने किसी को इनवाइट किया होगा या फिर वो उनके दोस्त होंगे तो मिलने आए होंगे या फिर कोई रिलेशन के होंगे तो ये सोचकर मैंने ज़्यादा उनसे पूछताछ नहीं किया कि कौन है कहाँ से हैं और उस समय मेरे घर वाले भी नहीं थे बाहर गए हुए थे कुछ मार्केटिंग करने गए थे तो वो भी अकेले थे और मैं भी अकेली थी मैंने ज़्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा कि कौन है कहाँ से हैं और अंदर में वो लोग क्या कर रहे थे बातें कर रहे थे कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी कुछ हलचल भी नहीं थी तो मैंने जाने दिया कि छोड़ो कोई भी हो फिर अचानक मुझे सुबह पता चला कि उनकी मर्डर हो गई है और उस केस में मुझे फसाया जा रहा है कि उनके उनके साथ वहाँ पर मैं थी और बाहर से कोई नहीं आया था ऐसा कहा जा रहा है लेकिन मैंने देखा था कि बाहर से चार पाँच लोग आए हुए थे ये मैं सिर्फ अकेली थी और वहाँ पर उनके जस्ट घर के बगल में मेरा ही घर है तो इस वजह से सब शक कर रहे हैं कि मैंने ही किया है क्योंकि बीच में एक बार हमारी आपस में अनबन हुई थी एक छोटी सी बात को लेकर एक पाइप पाइप लगी हुई है हमारे घर के पास मोटर का जो उन्होंने चोरी से अपने घर घर में लगाया हुआ है तो उस बात के लिए मैंने मना किया था कि यह चोरी छुपे काम अ लगा कर क्यों कर रहे है मैं केस कर दूँगी ऐसा मैंने कहाँ था छोटी सी बात पे हमारी लड़ाई हुई थी उस बात को लेकर आसपास के लोग सोच रहे हैं कि मैंने उसे धमकी दी थी तो मैंने ही उसका मर्डर किया हैं हाँ उस तक के दौरान मुझे कहा जा रहा है लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं हैं

हाँ आवाज नहीं आ रही थी फिर से बोलेंगे तो मुझे इसमें क्या करना होगा कुछ एविडेंस की जरूरत हैं या फिर कैसे होगा घर पे मैं अकेली थी मेरे घर वाले मार्केट करने गए हुए थे नहीं हमारे घर में कोई कैमरे नहीं हैं एक नॉर्मल सा घर हैं और वहाँ कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं हैं नहीं घर में अकेले नहीं मेरे भैया पापा मम्मी और मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ तो पापा नहीं उस उस रात नहीं थे पापा और भैया तो अक्षर शाम के टाइम पर घूमने को निकल जाते हैं दोस्तों के साथ और मम्मी और छोटी बहन थी तो वो रक्षाबंधन की मार्केटिंग के लिए गई हुई थी तो मुझे कहाँ आपसे मिलना होगा अपॉइंटमेंट की जरूरत हैं या फिर ऐसे ही मिल सकते हैं जी

तो ठीक है कल सुबह हम मिलते हैं तो सामने से इस केस को लेकर फिर बात आगे बढ़ाते हैं

ठीक है मैम तो कल सुबह ग्यारह बजे मिलते हैं वहीं ठीक है थैंक्यू मैम